नल जल के योजना हमरा सबके एक साल पहिने से मिलल अछि जेकि हमरा सबके बहुत सुविधा यऽ नहाबै सुनाबै कपड़ा सब धोय मे बर्तन धोय मे हमसब बहुत काम करै छियै ओ पानि बहुत साफ़ आबै छै हमसब पीबिओ सकै छियै आओर बारी झाड़ी पटाबै छियै हमरा सबके बहुत सुविधा मिलल यऽ नल जल सॅं हमर सबके जीवन बहुत सुख भए गेल हँ जेकि हमरा सबके कल के कम उपयोग होय यऽ नल के पानी साफो होइ छै जेकि हमसब ओकरा पीबिओ सकै छीयै आओर ई नल जल हमरा सबके लिए बहुत अच्छा यऽ नल के पानि मिलला सॅं हमर सबके जीवन बहुत नीक भऽ गेल अछि हमरा सबके बहुत आराम मिलै यऽ नल के पानी मिलला पर जेकि हमसब बहुत ख़ुशी ई नल जल के योजना सॅं